दिवाली के त्यौहार पर हम घर में बहोत से प्रकार की मिठाइया बनाते हैं जैसे कि गुलाब जामुन बर्फ़ी रसगुल्ले बनाना हम लोग पसंद करते हैं और इसके अलावा हम दिवाली पर गुझिया पपड़ी मठरी नमकीन सेव और भी चीजें हम बनाते हैं और इसके अलावा हम नमकीन भी दिवाली पर बनाते हैं जैसे कि दालमोठ बारीक सेव कड़ी पत्ता वाला नमकीन ये भी हम दिवाली पर बनाना पसंद करते हैं और इसके अलावा हम लोग दिवाली पर खोए से बने हुए पदार्थ भी बनाते हैं जैसे खोए की मिठाई हुई खोए का गुझिया हुई और खोए की हलुआ ये हम बनाना पसंद करते हैं दिवाली पर और इसके अलावा हम दूध के बनाए आइटम भी बनाते हैं जैसे की बादाम दूध अ बादाम दूध बनाते हैं हम और इसके अलावा हम काजू का दूध भी बनाते हैं और ठंडा दूध भी बनाते हैं ठंडाई बोलते हैं जिसको और ये सब हम दिवाली पर बनाते हैं